میں اپنے کیریئر کے مستقبل کے لیے سرکاری ملازمت کی تلاش میں ہوں کیونکہ ہم نے بی ایڈ کا کورس کیا ہے اور سی ٹیٹ امتحان دے چکا ہوں